मां गर्मी जी छुट्टी में पंहिंजे परिवार सां गॾु शिमला घुमणु वई हुअसि शिमला जी त ख़ूबसूरती नैचुरल ख़ूबसूरती ॾिसी करे असां त मां त सभु कुझु भुली वियसि मूंखे हेतिरो सुठो पियो लॻे पहाड़ियूं हुते चढ़ाई करण ऐं हुते हिकु असां कुफरी बि वियासीं कुफरी में त एतिरो पूरो बर्फ जमियल हुई हुते चढ़ण में हेतिरो मतिलबु मज़ो आहियो कि मां तव्हां खे ॿुधाए नथी सघां हुतां जो सीन हुतां जा पहाड़ी में चढ़ी जन रीज में बिन जॻहि वञी करे ॾाढो हुते मज़ो आहियो मां ॿुधाए नथी सघां कि मूंखे हुते केतिरो मज़ो आहियो ऐं